دیکھیے بےروزگاری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ہندوستان کے اندر نوجوانوں میں تو اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے ہر سال لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نوجوان جو ہے وہ گریجویشن کی ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ بی ایڈ ماسٹر ایم ایڈ ایم بی اے اور دیگر جو کورسز ہے اس میں نوجوان جو ہے ڈگری حاصل کرتے ہیں اور بہت سارے شعبہ ہے یہاں پہ ایسے بھی ہیں جہاں پہ نوکریوں کے لیے سیٹس خالی ہیں لیکن یہ حکومت جو ہے یہاں پہ بھرتی نہیں نکال رہی ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کے بعد سے یہاں پہ نوجوانوں میں اتنی زیادہ بےروزگاری پھیل گئی ہے اتنی زیادہ بےروزگاری پھیل گئی ہے جس کا کوئی یہ نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی نوجوان ہیں اگر سو نوجوان جو ہے کسی بھی شعبے سے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں تو بمشکل سو میں سے دس نوجوان بمشکل جو ہے وہ گورمنٹ سیکٹر میں جو ہے نوکری حاصل کرتے ہیں بہت مشکل سے اور بات رہی نبے نوجوان جو بچے اس میں سے جو ہے وہ بیس سے پچیس جو پرائیویٹ سیکٹر میں کرتے ہیں اور جو ہے پچاس ہے وہ اسی طرح بےروزگار پھر رہے ہیں اب اس حساب سے اگر آپ دیکھ لیجیے کہ اتنے سارے شعبے ہیں جہاں سے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان جو ہیں جو دیگر طرح کے جو کورسز کرتے ہیں اس کی ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نوکری نہیں ہیں بہت بے روزگاری ہے اس وجہ سے ہماری نوجوان قوم جو ہے آج ہوٹلیں کھول رہی ہے ڈھابے پہ چائے کے دکان کھول رہے ہیں پکوڑیاں تل رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ نوجوان کو نوکری نہیں مل رہی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نوکری نہیں ہیں فوجوں میں ہزاروں سیٹیں خالی ہے ٹیچر سیکٹر میں ہزاروں سیٹیں خالی ہے اس کے علاوہ ریلوے میں لاکھوں میں سیٹیں خالی ہیں اور بہت سارے جو ڈپاٹمنٹس ہیں شعبے ہیں جہاں پہ جو سیٹیں خالی پڑی ہیں لیکن یہ حکومت بھرتی نہیں نکال رہی ہے نوجوانوں کو روزگار دینا نہیں چاہ رہی ہے اس لیے نوجوانوں میں بےروزگاری ہے جہاں پہ پانچ سے دس نوجوان کی ضرورت ہے یہ حکومت وہاں پہ ایک نوجوان سے کام لینا چاہتی ہے دو نوجوان سے کام لیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ سو نوجوان جس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے اور حکومت وہاں پہ بیس نوجوان سے کام لے گی تو بےروزگاری تو پھیلے گی اور اسی طرح بےروزگاری پھیلتی رہی تو بہت برا حال ہو جائے گا اور بےروزگاری کی وجہ سے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ آج خود کشی کر رہے لاکھوں کی تعداد میں ایم بی بی ایس کر رہے ہیں اس کو نوکری نہیں ہیں بی یو ایم ایس کر رہے ہیں اس کو نوکری نہیں ہے تو یہ ساری وجہ جو ہے حکومت جو نوکری دینا نہیں چاہ رہی ہے سارے سیکٹرس میں جاب خالی ہیں لیکن یہ حکومت کو بالکل نہیں یہ پسند ہے کہ ہمارا نوجوان آگے بڑھے اور نوکری کرے تو حکومت اگر نوکری دینے لگے تو بےروزگاری مجھے امید ہے کہ بےروزگاری ختم ہو سکتی ہیں اور بےروزگاری کی جو سب سے بڑی وجہ ہے یہ حکومت کی ہے جو حکومت بھرتی نہیں نکال رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے بےروزگاری تو بڑھے گی ہی بڑھے گی تو حکومت اس کی پورے طور پہ ذمےدار ہے حکومت چاہ لے تو بےروزگاری ختم ہو سکتی ہے اور بات رہی کہ روزگار کیسے پیدا کیا جائے تو بہت سارے سیکٹرس ہے بہت ساری جو باہر کی کمپنیاں ہیں اور بھی بہت ساری جو باہر کی کمپنیاں ہیں یہاں پہ جو اپنی کمپنی لگائیں اس کے ذریعے سے روزگار پیدا ہو سکتا ہے جیسے میٹرو باہر کی کمپنی ہے ہمارے یہاں آئی وہ کام کر رہی ہے تو نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے اسی طرح جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ جو ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں جو پورے ولڈ میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہے اس کو اپنے یہاں پہ لائیں اس کو روزگار تجارت کرنے کا موقع دیں تو یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ روزگار فراہم ہوگا اور یہ اقدام حکومت کو اٹھانے پڑیں گے اس لیے کہ بہت سارے نوجوان جو ہے یہاں پہ بےروزگار پڑے ہیں